में थुआढ़े कोला चाकु मंगवाए दा हा नाईफ ओह् बड़ा शैल ऐ उन्नै बड़ा शैल कम्म कीता ओह्दै कन्नै शैल कटोंदा शैल पैना चलदा बड़ा शैल ऐ ओह् में रोज़ ओह्दै कन्नै सब्जी कट्टी भिण्डियां कटिट्यां लड़िया कट्टियां बड़ा शैल कम्म कीता ओस बड़ा शैल ऐ ओह् ते थुआढ़े कोल बड़ियां शैल शैल चीजां न बाद बी असें तुदे कोला मंगानियां बड़ा स्हेई समान रक्खे दा होंदा तुसें ओह् किचन च चाकु यूज़ कीता में बड़ा शैल ऐ ओह्

ते इयैं नेही चीजां ओन थुआढञए कोल बड़ा शैल लग्गेआ असैं गी ओह् ते असैं फ्ही बी थुआढ़े शा मंगाना चलने आह्ली चीज ऐ ओह् बड़ा पैना ऐ ओह्

ते इयैं नेईं चीजां होन तुंदै कोल शैल कम्म दित्ता ओस असैं गी चाकुऐ शैल कम्म दित्ता ओस असैं गी शैल चलेआ ओह् ते ठीक ऐ ओह् ओह्दा साईज़ बी ठीक ऐ ते चलदा बी शैल ऐ ओह् ते सब्जी कटदे एह् नीं ऐ कि हथ कटोग जां मतलव कोई डंग डुंग नीं ऐ ओह्दी शैल कम्म दित्ता ओस असैं गी ठीक चलदा ओह् शुक्रिया थुआढ़ा तुस इयैं नेह् प्रोडक्ट बनाओ लोक ओह्दै कन्नै कम्फर्टेबल होईये कम्म करी सकन अपना बड़ा शैल ऐ ओह् बड़ा शैल कम्म दित्ता ओस असैं गी ते बाकि